जैसे मैं यहाँ से गुजरात गई कुछ दिन वहाँ पर जैसे रही दो चार महीना बीत गया तो हमारा कभी घूमने का मन करता है कि ले के चलो हमें कहीं घूमा लाओ जैसे कतो दर्शन करा लाओ

तो हम अकेली रहती थी जैसे गार्डन चली गई घूमने घंटा दो घंटा घूम फिर रूम पर चली आई अगर कुछ दिन बीत गया तो हमें ले कर चलो कतई दर्शन करा लाओ दर्शन करने को मन कर रहा है तो मैं घूमने जीवदानी गई वहाँ माता का मंदिर है जीवदानी माता वहाँ घूमने गई तो वहाँ पर जीवदानी माता का मंदिर जीवदानी माता बहुत ऊपर है बहुत चढ़ना पड़ता है बहुत सीढ़ियाँ हैं लिप्ट से आदमी जाते थे जो नहीं जाने वाला था जैसे पैर दर्द करता था नहीं जा पाते थे तो लिफ़्ट से जाते थे और जो चले जाते थे तो माता का नाम ले कर वो सीढ़ियों से चढ़ कर जाते थे तो सीढ़ी से मैं चढ़ कर गई वहाँ पर दर्शन की क्योंकि दर्शन करना हमें बहुत अच्छा लगता था और माता के धाम में जब पहुँच गई तो ही ये मन कहे कि लिफ्ट से क्यों जाऊँ जब इतनी दूर आई हूँ तो सीढ़ी से चढ़ कर जाऊँगी दर्शन करने तो गई सीढ़ी से तो दर्शन की दर्शन कर के वहाँ से आई रूम पर तो रूम पर आई दो महीना चार महीना बीत गया तब फिर कतो दर्शन करने का मिला तब मैं फिर बोली ले कर चलो कहीं भी फिर दर्शन करा के लाओ हमारा मन कर रहा है बंबा देवी घूमने का तब वहाँ भी लिया के गए क्योंकि मैं नाम बहुत सुनी थी कभी गई नहीं थी तो ये मन कहे कि मैं वहाँ भी घूमी आओ तब गए दर्शन किए दर्शन कर के वहाँ से आई क्योंकि दर्शन करना हमें बहुत अच्छा लगता था तब वहाँ रहे जैसे साल डेढ़ साल रहे गोम ढहर के वहाँ से घर पर आ गए तो घर पर भी दो महीना बीता चार महीना बीता तो घूमने को मन करता था तब गई जैसे कड़ी में देवी माता का दर्शन करने को हुआ तो वहाँ भी चली जाती थी दर्शन करने जैसे चौकियन माता का दर्शन करने का मन हुआ तो वहाँ भी गई मैं दर्शन करने क्योंकि दर्शन करना हमें बहुत अच्छा लगता था फिर दो महीना चार महीना एक महीना अगर बीत जाता है तो हम दर्शन करे आते हैं क्योंकि हमें भी दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है अब जैसे अयोध्या में सीता माता का राम का मंदिर बना है तो वहाँ तारीफ़ बहुत सुनी तो तारीफ़ सुनने के बाद भी बहुत मन करता है कि राम मंदिर हम भी जाएं दर्शन करने दर्शन कर के आएं क्योंकि दर्शन करना ख़राब बात नहीं है भगवान का दर्शन करना अच्छी बात है

उतनी अपने दिल को शांति मिलती है भगवान का दर्शन करना कोई ख़राब बात नहीं है दर्शन करना अच्छी बात है जब भी मन करता है मैं घूमने चली जाती हूँ भगवान का आया माता जी का दर्शन करने